मुंहिंजी ॻाइण जी शैली ध्रुपद शैली आहे ऐं मूंखे हे ॾाढी पसंदि आहे छो जो हिन में हे भारत जी समृध ॻाइण शैली आहे ध्रुपद शब्द जो अर्थ आहे ध्रु प्लस अर्थ पद हिन जो अर्थ हूंदो आहे जीअं जो नियम निश्चित हुजे ऐं जंहिं जो जो अटल हुजे ऐं हिनजो नियम बद्धो न हूंदो आहे हे अत्यधिक प्राचीन शैली आहे हिनमें ताल ऐं मुद्रा ज जो स्पष्ट संकेत प्राप्त हूंदो आहे ध्रुपद ॻाइण शैली जा चार भाॻ हूंदा आहिनि हू हूंदा आहिनि स्थाई अंतरा संचारी और आभोग ध्रुपद शास्त्रीअ संगीत में हिकु जोरदार गाइकी आहे जें में राग गाया वेंदा आहिनि ध्रुपद जो गाइक़ु तानपुरो और ऐं पखावज जहिड़ा वाद्य यंत्रनि जो प्रयो प्रयोग कंदो आहे तानसेन हिकु कुशल ध्रुपद गाइकु हो ध्रुपद जो अविष्कार राजा मानसिंग द्वारा करायो वियो हुयो